ہیلو جی میڈم

یہ کام جو ہے ہو ریا ہے لیکن کچھ جو ہے لیبر کی دقت آ گئی تھی اور کچھ جو ہے پائپ لائن پھٹ گئی تھی راستے میں کئی کراتا ہوں اصل میں جو ہے لیبر بھی جو ہے تھوڑا جگہ خراب وغیرہ ہوگئی تھی چلی گئی تھی اب میں جیسے تیسے کر کے کرواتا ہوں اس کام کو ٹھیک ہے پھر میں نئے ورکر سے کام شروع کرواتا ہوں ٹھیک ہے میم اب تو میں جو ہے تھوڑا ٹیم دے دیجیے آپ میرے کو دو سے تین دن تین دن لگیں گے سات تو جو ہے بہت کم ہو جائے گی صبح تو کا ٹیم دے دیجیے آپ ٹھیک ہے اوکے جی جی جی آپ کمپلیٹ ملے گا